हेलौ औ नों बेदबारिनि सानस्रि बसुमतारि ना औ माने नों दिपरबिलआव हाय ना हमो ना अ आं बड'लेण्ड निउस रादाबनिफ्राय बुंदों रिपर्थार जेसमिन औ नों नाखौ हाय सानसेआव बेसेबां मोनो

ओमफ्राय ओरैनो मा मा ना मोनो

औ औ

औ ओमफ्राय बेखौहाय फानो ना मायो

ओरैनो सेरसेयाव बेसेबां लायो अ औ

ओमफ्राय बायग्राफ्रा बुरजा जाथारो नामा

ओरैनो औ ओरैनो ना हमग्राफ्रा बुरजा दंथारो नामा बे दिपरबिलाव बेखौनो आं खबर लादोंमोन आरो आंबो मालाबा थांनानै सोंहै फागोन दे मानो होनोबा निउसआव होनांगौ नालाय औ औ दे औ जागोन दे दे होमबा आं बेखौनो खबर लाहरदोंमोन औ दे